ہیلو سر کیا میری بات وصی ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے سر میں آپ کے ڈرائیور کو پیسے نہیں دے رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم پہ پہنچنا تھا اسٹیسن انہوں نے مجھے ٹائم پہ نہیں چھوڑا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے میری فلائٹ چھوٹ گئی میرا کام خراب ہو گیا میری میٹنگ سب برباد کر دیا انہوں نے اس کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہو گیا ہے تو اس لیے میں آپ کے ڈرائیور کو پیسے نہیں دے رہی ہوں میں نے اس کو پندرہ بیس منٹ پہلے ہی کال کی تھی کہ آپ آئیے اس نے میرا کال ریسیو نہیں کیا اس کی وجہ سے مجھے بہت پروبلم ہوئی جام لگا جام کے وجہ سے پھر مجھے مجھے لیٹ پہنچی اسٹیشن اس وجہ سے میں آپ کے ڈرائیور کو پیسے نہیں دے رہی ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ اگر ٹریول کر رہے ہو تو آپ کی پوری ذمہ داری پوری رسپونڈیٹی ہوتی ہے کی آپ کو کس ٹائم پہ کہاں پہ کس کو چھوڑنا ہے میں اتنی دیر سے کال کر رہی ہوں کیا میں بے وقوف ہوں پاگل ہوں جو اتنی دیر سے میں اس کو کال کر رہی ہوں یہ میرا کال نہیں ریسیو کر رہے ہیں اب انہوں نے ریسیو کیا ہے بتائیے پندرہ منٹ میں مجھے پہنچنا ہے پندرہ منٹ میں میری فلائٹ ہے یہ پندرہ منٹ صرف جام میں پھنسی رہی میں پریشان ہو گئی اس وجہ سے میں آپ کے ڈرائیور کو پیسے نہیں دے رہی ہوں